सावगारि खेबखांनो थाखाय आङो माखासे दानि गोदान मुगानि गोबां गोदान गोदान माखासे मोजां मोजां केमेराखौ बाहायो जेरै स'नि केन'न बायदिसिना गोबां माखासे केमेरा फोरखौ बाहायो बेफोरजों मोजां फट' सावगारिखौ दिहुन्नो हायो आरो गासैजोंबो अनसाय जानाय नुयो आरो मोजां जायो बेफोरनि गासै सेबखां जानाय सावगारिफोरा गोबां खामानिफोराव बाहाय जायो आरो माखासे मोजाङै मोजां गासैबो नुथाइफोरखौ मोजांयै सेबखांनो हायो आरो बिजों लोगोसे गोबां माखासे नांगौ रोखोमाव बाहायनो हायो बे केमेरा फोरजों आरो बिजों लोगोसे आङो माखासे फन जोंबो खेबो जेरै मबाइल फननि जेरै माखासे सनि सामसुं गेलेक्सि बेफोरनि माखासे दाम गोसा नैजि नैजिबा बेफोर दामनि माखासे गेलेक्सि सेमसुं गेलेक्सिजों खेबो बेवावबो माखासे मोजां मोजां फिकचारखौ सेबखांनो हायो बेफोर गासैयावबो मोजाङै मोजां नुयो बेनि थाखायनो आङो बेफोर गासैखौबो बाहायो बेफोर गासै थायोब्लासो मोजां सावगारिखौ सेबखांनो हायो आरो गुबुनफ्राबो मोजां नुयो आरो माखासे गोबां दाफामफिनो आरो फोसाबफिनो थाखाय बेफोरबादि केमेराजों खेबनाय फथ'फ्रा मोजां जायो आरो गासैजोंबो अनसाय जायो बेनि थाखायनो आङो बेफोर गासैखौबो बाहायो बेजों लोगोसे आरो माखासे गोबां इन्सट्रुमेन्टफोर खौ आं बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे माखासे मावग्रा प्रचेछार बेनि खामानि मावग्रा सिङाव थानाय केमेरफोरनि बेफोर गासैबो लेन्स बायदिसिनाखौ बाहायो अब्ला मोजां नुयो